एखादें योग्य अशें काम करपाक पिराय ही लागना पूण तरी सुद्दां ल्हानपणानूच वणटीचेरूय भुरगीं चित्रां रंगयतात ती तांची चित्रकला आसता रेखाटन हें वणटीचेरूय भुरगें ल्हान आसतानाच करूंक लागता तें तांचें रेखाटनाचें ही कलाच तांच्या आंगांत आशिल्ली ती आपल्या दृश्य स्वरुपान तें काडटात ताच्या मागीर खंयची तरी पिराय जाय योग्य वर्स जाय अशें कांय चित्रां भुरग्यांक नासता पूण सादारण एक पांच स वर्साचो जालो की ताका भारतीय शास्त्र अशें म्हणटा की स वर्साचो जालो की ताका भुरग्यांकी शिक्षणाक तो योग्य जालो तें योग्य शास्त्रशुद्ध पद्दतीन जर तर चित्रकला शिकतलो जाल्यार स वर्साची पिराय ही ताका योग्य पिराय अशें दिसता